जे सब बच्चासभ अपना एजुकेशनमे विदेश पढ़ैलए जाइके इच्छा करैए जकरा परिवार के तरफसे कोइ सम्भव नहि यऽ ओकरा भारत सरकारके तरफसे फिफ्टी परसेन्ट छात्रवृति आवास प्रदान कएल जाइए जइसे बहुत बच्चासभ विदेश गेल कोइ अपन इन्जीनियरिन्ग कएलक कोइ मेडिकल कएलक ओसबके लिए भारत सरकारके तरफसे छात्रवृतिके प्रदान कएल गेल बहुत बच्चासभके अपन अपन इच्छा रहै छै जे एजुकेशनमे हम किछु बढ़िआँ डिग्री प्राप्त करू सभ अपन अपन डिग्रीके लिए किछु फैमिली मैटरके लिए किछुके जकरा पास पइसा नहि रहै छै ओसभकेँ सरकारके तरफसे किछु मुआवजा मिलैए जाहिसे ओसभ बच्चा अपन अपन विदेश गेल रहै गेल अपना बिहारके एजुकेशनमे तऽ बिहारके एजुकेशनमे भऽ गेल जे अपना बिहारके अन्दरमे जे भी बच्चा किछु करैलए चाहैए तऽ अपना भारत सरकार बिहार सरकार जे एगो नवका फॉर्म निकाललक हँ बिहार विकास मिशन ओ उसके माध्यमसे बिहार विकास मिशन क्रेडिट कार्डके तरफसे बच्चासभकेँ अपन चारि लाख रुपैआ बिहारके अन्दरमे अगर छी कोनो डिग्री लैलए चाहैए जइसे बहुत अइसन डिग्री भऽ गेल जइसे पोलटेक्निक भऽ गेल डिप्लोमा भऽ गेल पारामेडिकल भऽ गेल जी एन एम भऽ गेल बी टेक भऽ गेल बहुत अइसन जे बच्चाके इच्छा रहल जे अपना बिहारमे कएलहुँ तऽ बिहारमे भऽ गेल आओर जे बच्चाकेँ अपन इच्छा भेल जे बिहारसे बाहर गेल तऽ बिहारसे बाहर अदर एस्टेटमे भी सब अलग अलग रङ्गके कॉलेज रहै छै तऽ सब अपन अपन इच्छासे जे बच्चाके अपन फैमिली के तरफसे किछु सपोर्ट मिलल पइसा मिलल तऽ ओ बच्चासभ अपन पइसासे एजुकेशन लेलक डिग्री लेलक जे बच्चा गरीब समुदायके लोक आबै छै ओकरा सम्भव नहि होइ छै जे हम किछु आगू चलिके हम कोनो डिग्री प्राप्त करी ओसभ बच्चाके लिए बिहार सरकार अपन के अपना तरफसे फण्डसे किछु पइसा चारि लाख रुपैआ बच्चासभकेँ देलक आब चारि लाखसे किछु जादा लागल अलग अलग सभके अलग अलग कोर्समे अलग अलग रहै छै सब पइसा ओहिमे अगर चारि लाख तक मैक्सिमम अपन बिहार सरकार दै छै ओहिके बाद किछु पइसा बढ़ल दस बीस पचास पचीस तऽ ओ अपन केनाहुँ गार्जिअनसभ अपन मजदूरी कऽ कऽ अपन एडजस्ट कएलक ताकि बच्चाकेँ सही शिक्षा प्रदान होइए इएहसब अपना शिक्षाके माध्यमसे जुड़ल हइ जे कमसे कम बिहार सरकार बिहारमे बिहार सरकार सपोर्ट कएलक किछु अथी देलक छात्रवृति आओर केन्द्रमे अगर विदेश जाइलए चाहैए तब भा भारत सरकारके तरफसे किछु पइसा फिफ्टी परसेन्ट मिलैए इएहसबके लिए रहि गेल अपना ओ अथीमे जिलामे इण्टर बी ए लेवल ओहि लेवलकेलिए भी सरकार अपना जे बच्चाकेँ अगर सम्भव नहि छै जे हम बाहरमे जिलामे रहिके पढ़ि सकी ओहि बच्चाके लिए सरकारी आवासके साधन देल गेल जइसे बतबै छी अपना हम अपने खासकऽ अपने दिए बतबै छी जे समस्तीपुर जिलाके हमलोक केन्द्रमे आबै छी तऽ समस्तीपुर जिलामे अम्बेडकर छात्रावास फ्रीमे उपलब्ध कराएल गेल सब एना अलग अलग जिलामे सब जिलामे एकटा रहै छै जे छै अम्बेडकर छात्रावास ओसबमे बच्चाकेँ अपन रहन सहन सबकिछु मिलल ताकि बच्चा अच्छासे अपन ग्रेजुएशन बी ए फाइनल कऽ लेलक रहि गेल किछु बच्चाके अपना इण्टर तकले भी सरकारके सहयोग रहै हइ छात्रवृति प्रदान कएल छात्रवृति मिलल सभ बच्चाकेँ जे जेहन आजकलके ई दस सालसे सरकार ई नियम लगा देलक हँ जे बच्चा इण्टरमे फर्स्ट कएल ओकरा दस हजार मिलै छै जे बच्चा टॉप कएलक रैङ्क एकपर आएल ओकरा पचास हजार एक लाख रुपैआ देलक ओहिके बाद एगो लैपटॉप भी देलक इण्टरोमे इएह भेल छै जे जे बच्चा फर्स्ट कएल बीस हजार देलक आओर जे बच्चा टॉपमे आएल ओकरा ओहि पचास हजार एक लाखके छात्रवृति आवास सरकारके तरफसे मिलैए ओहिके बाद अनेक अनेक शिक्षाके सबके सब साधन सरकार तरफसे हेल्प मिलैए रहि गेलै पहिलासे अठमा तकमे ओहोमे सरकार आजकल ड्रेस दैए बच्चासभकेँ किताब दैए बढ़िआँ भोजनके बेबस्था करैए सबकिछ भोजन सबकिछु करै हइ ओहिके बाद भी बच्चासभ शिक्षा प्रदान ठीक से नहि करि पाबैए लेकिन कोशिश कर आजकलके बिहार सरकारके तरफ से एगो नवका सचिव आएल हँ के के पाठक ओ अपना अस्तरसे बहुत अच्छा तरहसे शिक्षाके सुधार करैए बहुतटा सुधार कएलक किछु अइसन फण्ड छै जे शिक्षा विभाग अपन अस्तरसे अड़ि गेल सरकारके माध्यमे बहुत किछु मिलल खासके एखन आजकलके बच्चासभकेँ जे कॉपी कलम बैग पानीके बोतल आओर हइ सब कोइ साधन उपलब्ध करबै हइ बहुत अइसन ईसबसे बिहारके नाम बहुत आगू गेल हँ शिक्षा विभागमे शिक्षाके लऽके बहुत प्रदान करैए ईसब ठीक रहै छै खासके अपना समस्तीपुर जिलामे अनेक अनेक प्रकारके शिक्षा बच्चासभ प्रदान कएलक बहुत नीक लागै हइ ईसब आजकलके बच्चासभ अपना अपना बढ़िआँसे शिक्षा बेबस्थापर करैए कन्टिन्यू बढ़िआँ मेहनति करैए किछु अपनो भी मेहनति जरूरी हइ गार्जिअनोके भी तनि धिआन देनाइ बच्चासभके जरूरी रहै हइ सरकार तरफसे तऽ किछु सहायता मिलबे करैए खूब नीक लागैए एहिसे बच्चा आजकलके बच्चासभ बढ़िआँसे पढ़लक लिखलक एजुकेशनमे सब अपन अपन बढ़िआँसे मेहनति कऽके उँच मोकामपर पहुँचल खूब नीक लागैए आजकलके बच्चासभ बच्चासभ एनाहि जे नीकसे पढ़ैत रहत तऽ खूब अच्छा सभके आनन्द आएत खूब बढ़िआँ लागत